सोर सोरमोनलाय आदसा दे ओमफ्राय मा खबरमोन औ औ औ आदसा आदसा मोनगोन नोंथांमोना जेरैबायदि लुबैयो बेखौनो मोनगोन आंनाव गासैबो फेसिलिटिआ दंजोबो साजायनायनिफ्राय लानानै बिदिनो डेस्क बेन्स टेबोल बायदिसिना हाबाफोराव मा मा नांगौ गासिबो दंजोबो दा नोंथाङा फैनानै बेवहाय जेन'बा रायज्लायब्लानो जाबाय मा मा नांगौ मा मा नाङा बेखौ दे डिटेल्स आंनिफ्राय मोनगोन थारिकआ मा होनदोंमोनलाय अक्ट'आ मा अ जागोन दे जागोन मार्चनि आदसा जागोन दे माने दा दिनै औ दिनैथ' द' जायो जेन'बा बेवहाय पेन्डेल साजायनाय डेक'रेसनावहाय बारा लाया बिदि सानसे बा साननैनि थाखायल'सो प्रग्रामा बिनि थाखाय नैजिबा रोजासो लानाय जायो आरो बिनिफ्राय एकस्ट्रा बेलेक माबा मोनसे जुदि नांबावगौ जायोब्ला बेलेक जाहैगोन आरो जेनेबा डाइनिं औ बेनोथ' डाइनिं टेबोलफोर नांगौ जायोब्ला बे डाइनिं टेबोलावहाय मोनसे टेबोलाव गंब्रै सेयार थायोनालाय बेफोरो एसे आलादा जागोन हिसाबा सियारा गंसेयावहाय जेनेबा भारा हिसाबै सानसेयाव थाइबा गोग्लैयो ओमफ्राय टेबोलफोरा एसे आलादा गोग्लैयो टेबोलनि दामा ओमफ्राय जुदि डेक्स बेन्स लायोब्ला बे आलादा जाहैगोन दा नोंथांमोना माखौ लाङो बेनि सायाव सोनारगोन आरो ना औ डेक्स बेन्सबो लांनो हागोन बेफोरो

द'जौब्लाबो मोनगोन दे मोनगोन गासिखौबो मोनगोन साजायनो हागोन दे बेवहाय साजायग्रा दंखायो नालाय गासिबो जगारानो दंखाजोबो बेवहाय सेन्ट्रिं नांगौब्लाबो मोनगोन आर ओमफ्राय बिथिं मा मा नांगौ बे दङ हाबानि समावहाय बाहायग्रा मुवाफोरखौ मोनजोबगोन दे गासिबो मोनगोन दे औ औ औ माब्ला फैयो थाब फैब्लानो जाबाय दे होमब्लालाय होमब्लालाय दोननोसै न